मेरा नाम नीतिश पांडे है और मैं ढंढोरपुर का निवासी हूँ मैं आपके रेस्टोरेंट का कुछ विवरण जानना चाहता था क्योंकि मेरे घर पर तीन दिनों के अर्थात तीन दोनों के बाद बर्थडे पार्टी है और मुझे उसके लिए खाने का प्रबंधन करना है तो क्या आपके रेस्टोरेंट में उन सभी खानों की अवैलिबिल्टी होगी मैं आपका क्या मेन्यू चार्ट देख सकता हूँ और मैं आपका विवरण देख सकता हूँ और क्या आपके यहाँ पर केक खाने के समान जैसे पनीर और पूरी और मिठाइयाँ उपलब्ध होंगी क्या और आप उनका हमें एक बार मूल्य भी बताएँ और हम क्या उस पर कोई डिस्काउंट भी प्राप्त कर पाएँगे और जैसा कि तीन दिनों के बाद ही बर्थडे पार्टी है तो क्या आप उन तीन दिनों के अंदर ही ये सब समान हमें उपलब्ध करवा पाएँगे क्या और अगर आप उपलब्ध करवा पाते हैं तो क्या आप हमें उन सब चीज़ों पर डिस्काउंट भी देंगे क्या और डिलिवरी आप ख़ुद करेंगे या फिर हमें आ कर लेना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में हमें कृपया बताएँ